हय खेळ्ळां पूण तितलीय बी म्हाका तितलो व्हडलो सो इंट्रस्ट ना व्हिडियो गेम्सांत पूण हांव खेळ्ळां म्हटलां तें आवडिची आसली तेन्ना ती म्हणजे पबजी गेम पबजी गेम म्हाका कित्याक आवडटा की मोबायल घेतलो एकामेकाक शूट करपाचें शूटर गेम कशी जेतून आमी एकामेकाक शूट करून आपूण कसो एलायव्ह जातलो तें पळयतात आनी हे गेमींत तुका ऑप्शन आसा ऑप्शन म्हणजे तुका एकटेय खेळपाक शकता डबल खेळपाक शकता वा बारीकशी एक चार जाणांची टिमूय घेवून खेळोंक शकता पूण सांगपाक गेल्यार ह्यो गेम्स खूब बऱ्यो न्ही तितूंत सायड इफेकट्स खूब आसा पबजी गेम आतां इतल्या सगळ्यांक इंट्र्स्ट आसा खरी ती गव्हर्मेंटान खंय तरी बॅनूय बी हाडलेलें तेचेर कित्याक कांय म्हटल्यार आतांची पिढी तितूंत डिपली वचोन खूब जाणांक कितें कितें जाल्लें आसा मोबायल पोवून पोवून तकली बी लोड जाल्ली आसा तेजे खातीर ही गेम बरी तितलीय वायटूय बीन आसा